जैसेकि शिक्षित लोक रहै छै तऽ जहाँपर रहलक वहाँ वइसन सोसाइटी मिललक जब शिक्षित लोक हइ दो चारि गोके बीचमे गेबो करलक तऽ अच्छासँ बोललक बतिएलक बच्चा सबके अच्छा बुद्धि संस्कार मिललक आओर पढ़ल लिखल आदमीके साथ हइ तऽ उठना बैठना भी होइके चाही पढ़ल लिखल आदमीके साथ रहै छै तऽ नीमन अकिल बुद्धि होइ छै जे शिक्षित आदमी हइ तऽ जे शिक्षित आदमीके साथ जैसा जइसन आदमीके साथ रहै छै वइसने बुद्धि होइ छै आओर पढ़ल लिखल आदमीके साथ रहै छै तऽ अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान अच्छा शिक्षा मिलै छै बच्चा सबके भी पढ़ल लिखलके आगूमे रहैके चाही आब बिना पढ़ल लिखल आदमी साथे रहै छै तऽ जे मनमे अएलक ओ बोललक बकलक बेशिक्षित आदमीके ओतना अकिल ज्ञान नहि होइ छै जे मुँहमे आ गेलक से बक देलक पढ़ल लिखल आदमी तऽ अच्छा बोली अच्छा बात विचार बोलै छै अच्छासँ संस्कार दै छै अच्छासँ बैठना उठना सब सोसाइटी अच्छा रहै छै मन विचार अथीसँ